بھارت میں ہی میری ہی پسندیدہ ریاست جموں کشمیر ہیں جہاں کی آب و ہوا یہاں کا رہن سہن بڑا مجھے پسند ہیں وہاں جا کر کے لوگوں سے ملنا وہاں جا کر کے گھومنا ٹھنڈ کا موسم وہاں جانا مشکل ہوتا ہے لیکن خاص طور سے وہاں سب سے اچھا جو موسم ہوتا ہے گرمیوں کا کا وہاں جائیے آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوگی اور وہاں پر وہاں کا قہوہ وہاں کا کھانا پینا بہت ہی لذیذ اور عمدہ ہوتا ہے جو انسان کھاتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہاں کا سیب سب سے زیادہ مشہور ہیں جب میں یہاں جموں کشمیر کا سفر کرنا چاہتا ہوں وہاں بہت سکون کی نیند آتی ہے وہاں کے برف میں کھیلنا گولوں کے برف پہ کھیلنا گھومنا لوگوں سے باتیں کرنا بڑا اچھا لگتا ہے اور دوستوں کے ساتھ تو کچھ الگ ہی مزہ آتا ہے وہاں پر بہت سکون فیل ہوتا ہے وہاں جا کر کے